जय झूलेलाल असां भारत देश में रहूं था जिते भिनि भिनि जातियूं ऐं भिनि भिनि वांगियूं आहिनि हर कंहिं प्रदेश जी हर हिकु शहर जी पंहिंजी पंहिंजी वांगी आहे असां सिंधियुनि जी बि पंहिंजी ई रसोई आहे उन में अलॻि अलॻि आहिनि जीअं त सियल भाॼी ऐं कढ़ी चांवर मशहूरु आहिनि दाल पकवान आहे ऐं छोला ढबल आहे कढ़ी चांवर दाल चांवर कोकियूं अलॻि अलॻि प्रकार जूं कोकियूं आहिनि सभु घणो ई आहे पर उन लाइ असां अलॻि अलॻि प्रकारनि जा मसाल्हा बि यूस कंदा आहियूं जीअं त किचन किंग आहे मैगी मसाल्हो आहे पंहिंजा पीठल हैड मिर्च धाणा लुणु उन खां सवाइ पंहिंजे घर में पीठल गरमु मसाल्हो जंहिंजो सवाद जी छा ॻाल्हि कजे उन जे सवाद सां हर का शइ जो सवादु वधी वञे थो उन खां सवाइ अॼुकल्ह माण्हू कुकर में रोटी ठाहिनि था कुकर में सिटी हणाए झट पट रोटी तयारु थी वञे थी रोटी त तयारु थी वञे थी पर सवादु नथो अचे त उन सवाद लाइ छा कजे सवाद लाइ मां चवंदी आहियां मां कंदी आयां इस्तेमालु सिपरीअ जो छो त उन में असां चङी नमूने भाॼीअ खे भुजऊं था उन जे सवाद लाइ उन खे चङे नमूने सिझाए थो वञे उन खे टाइम लॻे थो पर उन जो सवादु वधी वञे थो अगरि स्वादु खपे त महिनत करिणी आहे महिनत लाइ असांखे थोरो टाइम ॾियणो पवंदो आहे असांखे कुकर में त झट पट तयारु थी वञे थी पर जहिड़ीअ जो सवादु सिपरीअ में अचे थो ओहिड़ो सवादु कुकर में नथो अची सघे हर कंहिंजी पंहिंजो पंहिंजो तरीक़ो आहे ठाहिण जो पर मुंहिंजे तरीक़े सां अगरि मां ठाहींदी आहियां त मां ज़्यादातर भाॼियूं हुन में ई ठाहींदी आहियां जीअं त सियल भाॼी आहे सियल भाॼीअ जो टिकियूं ठाहे करे अगरि असां सिपरीअ में उन खे सिझायूं था उन खे सुठो कलर अचणु ॾियूं था भुञियूं त बसर खे चङी तरह त हुन जो सवादु वधी वञे बिहनि जी भाॼी आहे उन खे बि अगरि असां ख़ाली बिहनि खे सीटी हणाए सिर्फ़ु उन भाॼीअ खे सिपरीअ में था ठाहियूं त उन जो स्वादु वधी वञे थो चांवरनि जे लाइ असां गॾु की अगरि कढ़ी बि असां सिपरीअ में भुञऊं था त उन जो बि भाॼियूं सिजण में टाइम लॻे थो पर उन्हनि जो सवादु वधी वञे थो त बसि इहो ई आहे की असांखे सवादु वधाइणो आहे त टाइम ॾियणो थो पए टाइम सां गॾु थोरी महिनत वधे थी पर सवादु वधे थो बसि इहो ई आहे की असां उन लाइ सिपरी यूस कयूं जय झूलेलाल